ہیلو و علیکم السّلام جی میں پرنسپل میم بات کر رہی ہوں اچھا بتائیں حبشہ میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں بتائیں اپنا مسئلہ آپ مجھے اچھا بیٹا آپ کی کلاس ٹیچر کا نام جان سکتی ہوں میں اچھا اچھا میں سمجھ گئی مگر بیٹا آپ کو پتّہ ہوگا کہ ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ٹی سی لینے کے لیے آپ کو پہلے ایک فام بھرنا پڑتا ہے اور اُس کے ساتھ ایپلیکیشن لگا کر آئی ڈی لگا کر وہ سبمٹ کرنا پڑتا ہے اور دو دِن بعد پھر آپ کو آپ کی ٹی سی مل جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو دو دِن میں ملے گا اچھا ویسے ایسا ہوتا تو نہیں ہے بیٹا لیکن آپ اتنا ایمرجینسی ہے آپ کی تو میں آپ آج ہی آ جائیے آپ فارمیلٹیز کر دیجیے میں آپ کو کل ہی دِلوا دوں گی ٹرانسفر سرٹیفکیٹ آپ کا جی جی آپ آئیے اور ساری فارمیلٹیز کر دیجیے اور کل تک آپ کو آپ کا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ مل جائے گا ہمیں بہت خوشی ملتی ہے کہ ہمارے بچے باہر جا کر پرھ رہے ہیں اوکے شُکریہ اللہ حافظ